میں اپنے بھائی کو جو وہ ابھی نیٹ کی تیاری کر رہا ہے اور وہ اس کا ارادہ ہے کہ سائنسی دنیا میں آگے بڑھنا میڈیکل لائن میں اور ٹیک کی دنیا میں آگے قدم جمانا اور اپنے خاندان کا اور اپنے گھر والوں کا نام روشن کرنا اس کے لیے ہم لوگ کافی اسے سپورٹ کر رہے ہیں چاروں طرف سے پورا پریوار اس کے لیے دعاگو ہے کہ وہ جلدی سے ترقی کرے اور اس چیز میں کامیابی حاصل کرے تو میں اس کو ریفر کروں گا میں زیادہ تر اپنے بھائی کو کہ وہ کسی بڑے ادارے سے اسے ٹیک کی اور ایک کیرئر کو اپنے کیرئر کو بنانا بنائے اور یہ ہندوستان میں ان سائنسی علوم کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے بڑے بڑے کالجز موجود ہیں بہت سی بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر یونیورسٹیاں موجود ہیں تو یہاں کی جو سب سے مشہور جو یونیورسٹی ہے وہ وہ اے ایم یو ہے اور اس کو اے ایم یو میں ایڈ ایڈمشن لینے کے لیے بہت سے بہت ٹف بہت مشکل انٹرینس ایگزام ایک ہوتا ہے جس کو پاس کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں دلی میں تو جامعہ ملیہ بھی ہے اور لکھنؤ میں اگر بات کریں تو انجینئرنگ کالج ہے جہاں پر ٹیک کی پڑھائی انسان آسانی سے کر سکتا ہے